नमस्ते नमस्ते नमस्ते कहाँ घूमे हम तो राजस्थान में हैं कहाँ कहाँ घूमना है हाँ हाँ घुमाएंगे क्यों नही घुमाएंगे वो हाँ तो घूमने जो आएंगे तो क्या क्या खाएंगे कुछ खाएंगे कि ऐसे आए के घूम के चले जाओगे ठीक है बनवा देंगे चाय पकौड़ी सब बनवा देंगे ठीक है बनवा देंगे और कहाँ घूमना है तुम्हें गोवा घूमने जाओगे ठीक है ठीक है आने में सफर ज़्यादा होगा चाहे आटो ओटो पकड़ लेना नही तो बस पकड़ लेना तुम्हें दिक्कत नहीं होना रास्ते ओसते में तीन घंटे का पाँच छः घंटे का है दूरियाँ है न घर हाँ बस पर बैठना तो अपना सही से कपड़ा ओढ़ना लेना कभी कोई रास्ते में भटक जाए कहीं ध्यान देना पोस्टर देखाना लिखना मतलब पढ़ लेना अपना पोस्टर अरे हमारे पास कोई नही रहता है हम भी अकेले बैठता रहता हूँ ड्राइवर होता तो तब तुम्हें न भेज देते लेने के लिए तब कहाँ से हम भेजें बताइए

तो कुछ रास्ते में खा पी लेना भूखे नहीं रहना ठीक है घूम लेना रास्ते में आपन आना जाना लगा रहते हैं बीच बीच में कोलिंग करना चाहिए बात कर कर लेना कि हाँ हम यहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं हम वहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं हाल समाचार बताने चाहिए आपको ठीक है हाँ बताइए रहना अड्रेस बताने चाहिए ठीक है हाँ ठीक है आप आइए बहुत जल्दी हाँ हाँ ठीक ठीक